जोंनि नखराव सोरबाफोर बेमार आजार जायोबा संनाय खावनायखौ आङो मोजाङैनो जोथोन लायो आबाद लायो जेरै दै गांनायखौ दै गुदुं होयो आरो ओंखाम गुदुं गुदुं गेफे संनानै होयो आरो बिदिनो ना बेदरफोरखौ जाहोआ आरो बिदिनो खम जादोंना बारा जादों मानसिखौ दांनायबाय थायो नायनायबाय थायो बिदिनो दुगैनायबाबो दै गुदुंजों थुखैयो आरो मुलिफोर जायोबा टाइम लानानै जाहा जाफामहोबाय थायो बेबायदिनो आङो गथ' गथायखौ मोजाङै मोजां नखराव लाखिनानै दोनो आंनि फिसाय आंनि फिसा फिसौ गासैबो आंनि नखरनि गासैखौबो आङो बेबायदिनो जोथोन लायो जानाय लोंनाय ओंखाम ओंख्रि टायेम टायेम गुदुं गुदुं आरो बायदि रोखोम बेमार आजार जायोबा बायदि रोखोम खाजाफोरखौ आङो बासिनानै जाहोयो बेनो जोंनि नखर संसारनि मोजां लाखिनाय लोमजाबा ना बेदरखौथ' जाहोखाया बिदिनो हामजासेनि थाखाय जोङो बासिनानै खाजा बासिनानै थायो जायखौ मोनजायो बेखौ जागोन जायखौ मोनजाया बेखौ जाया जोङो